जेब्ला जाग्रा मुवाफोरखौ सङो अब्ला आङो प्रेकटिकेल देखायाबाबो आंनि जि उन्दैनिफ्राय संबोनाय खावबोनाय ना बेदरखौ माबोरै संयोब्ला माबोरै मोजांसिन गोथावसिन जायो बेखौ आङो आंनि खुगाजोंनो फोरोंनो हायो जेरै आंनि फंबायनि हिनजावफोरा उन्दै उन्दैयावनो हाबा जाफैनायखाय आङो बिसोरखौ ओरैबादि फोरोङो जेरै दाउ बेदर ओंख्रि सङोब्ला दाउ बेदरखौ थाव सेरनानै थाव सेरनानै सामब्राम होनानै मोजाङै खोबहाब खोबहाब खनथामसो खोबहाब खोबहाब एवनानै गावनि दैखौ रानहोजोबनानै जेब्ला बेदरनिफ्राय दै ओंखारो बे दैखौ रानहोखांब्लासो दै इसे हरनानै बानलु संख्रि हालदै होनानै एवनांगौ होननानै आं फोरोङो बिनिफ्राय बे दै गोदान होनाया एसे रोनोब्लासो माने आरो सेकेण्ड टाइम दै एसे होदेरब्लासो माने बे दाउ बेदरा जोबोद गोथाव जागोन आरो बेदरा एसे राफोद राफोद जानोबो गोथाव जागोन मेनले मेनला बेबादि जानाय नङा थिग बिदिनो मैगंफोरखौबो मिरामिस ओंख्रि सङोब्लाबो दाउ बेदरखौ जेरै संदों बेबादिनो मैगंफोरखौबो गावनि दै रानजासिम खोबहाब खोबहाब एवनानै जेब्ला गावनि दै रानो होनबासो दै गोदान होनांगौ बिनिफ्राय लासैनो गोदौहोनानै जबहोबासो बे मिरामिस ओंख्रिबाबो बियो गोथाव जागोन थिग बेबादिनो आङो गुबुनफोरखौबो बिनानाव जानायफोरखौ आं बेबादिनो फोरोङो बेदरफोरखौ बिदि बिदि एवनांगौ नाफोरखौ एवनायनि सिगां हालदै लागायखानानै मोजाङै फ्राय खालामनानै दोनग्रोनांगौ बिनिफ्राय जेनेबा थारुन बा आलु बा खुमब्रा बेफोरखौ मैगं गोजा संनानै थिग बिदिनो गावनि दैखौ रानहोजोबनानै गोदान दै होब्लासो नाखौ बा बेदरखौ मैगंआव होसनबा लासैनो बेयो ओंख्रि दै गोदान होनाया जबोबा होमब्ला ओंख्रिया टेस्टि गोथाव जाहैयो आं बेबादिनो फोरमायो आरो बयखौबो आङो फोरोंबोगासिनोबो दङ